हाणे कुझु ॾींहं पहले राम मंदिर जो उद्घाटन थियो हुयो उहो मूंखे ॾाढो दिलिचस्पु लॻियो हुयो राम मंदिर जे उद्घाटन सां ॾाढो दिलि ख़ुशि थियो हुयो माण्हू ॾाढा दिया जलाया हुया और रैलियूं निकालियूं हुइयूं ॾाढा लंगर कया हुयनि और राम मंदिर में ॾाढा माण्हू अ न आया हुया ॾाढा वॾा वॾा कलाकार बि अयोध्या में विया हुया और राम जी जी मूर्ती ठहियल आहे हूअ ॾाढी बढ़िया लॻी हूअ असां सॼो ॾींहुं ईअं टीवीअ में ॾिठोसीं उनमें त दिलि ॾाढो अ ख़ुशि थियो हुयो उनमें ॾाढा वॾा वॾा एक्टर आया हुया उ अ रणवीर कपूर विराट कोहली और अंबानी जहिड़ा बि ॾाढा वॾा वॾा माण्हू आया हुया इनमें शाहरुख खान बि आयो हुयो ॾाढा माण्हू विया हुया और उन्हीअ ॾींहुं मां असांजो दिलि ॾाढो ख़ुशि थियो हिते बि असांजे पासे बि ॾाढा मंदिरनि में लंगर लॻिया हुया और पूरे उ दिलि पूरे भारत में ॾाढो रौनक़ हुई हर शहर में और हर गली गली में ॾाढा फ़टाका बि वॼा हुया और ॾाढी रोडनि ते बि ॾाढा लंगर और मंदिरनि में एॾी बढ़िया सजावट ॾाढी बढ़िया लॻी हुई और अयोध्या जो त ॾाढो बढ़िया हुयो जंहिंमें मोदी बि ॾाढो बढ़िया अ चयो हुयो जंहिंमें स्पीच चई हुई और उनमें ॾाढा अमिताभ बच्चन उहो बि आयो हुयो उन पुटु बि आयो हुयो एॾो उन्हीअ दिलि त ॾाढो ख़ुशि थी वियो हुयो सुबुह खों वठी राति ताईं ॾाढो उन त एॾो बढ़िया असांजी असांजे ॿारनि खे बि और असांखे बि ॾाढो बढ़िया एॾी दिलिचस्पु लॻियो हुयो उहो ॾींहुं ॾाढो असांजे लाइ बढ़िया हुयो और ॿियनि पूरी भारत लाइ बि उहो ॾींहुं ॾाढो सुठो हुयो उहो राम जी जे लाइ त उहो ॾाढो बढ़िया ॾींहुं हुयो